घर में जीअं हाणे थोरो टाइम थियो सालु थियो किथे वियासीं न त घर में हर कोई चवंदो भई ॿ टे ॾींहं किथे फ्रेश थी अचूं ऐं असां घणो करे महाबलेश्वर ई वेंदा आहियूं छाकाणि त उहो महाराष्ट्रा में ई पवंदो आहे ऐं असां उते थोरो ॿ टे ॾींहं वेंदा आहियूं त हितां पाण विही प्लानिंग ठाहींदा आहियूं बस बुकिंग थी किथे होटल थी वेज आहे त इहे ॿ टे शयूं त ॾिसंदा आहियूं बस बुक करे वेंदा आहियूं उते कहिड़ी होटल आहे उआ हितां ई बुक करींदा आहियूं ऐं पैकिज त उते घुमाईंदा आहियूं मतिलबु उते त मिलंदो ई रहंदो आहे उते वञी वेज खाईंदा आहियूं रहंदा आहियूं ॿ टे ॾींहं हुतां जो क्लाइमेट काफ़ी एज अ सुठो आहे न त भले किथे न बि वञिजे त रूम में विही बि त क्लाइमेट ॾाढो थधो हूंदो आहे ॿ टे ॾींहं घुमण खां पोइ वणंदो आहे उते भई उते रही पओ मुंबई जा माण्हू आहियूं त उते महाबलेश्वर असांखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं उते छा आहे रहण सां बीमारियूं बि घटि हूंदियूं आहिनि छाकाणि त उते पॉल्यूशन घटि आहे हिते पॉल्यूशन आहे मुंबई में महाबलेश्वर में पॉल्यूशन घटि आहे हाइट ते आहे क्लाइमेट सुठो आहे हण वटि न आहे टाइमिंग जो कुझु न आहे सत अठ लख माण्हू कमु कंदा आहिनि बंदि करे छॾिंदा आहिनि क्लाइमेट सुठी हूंदी आहे बसि उहा ई वणंदो आहे ॿ टे ॾींहं खां पोइ वापसि घर ईंदा आहियूं त थोरा फ्रेश थी वेंदा आहियूं बसि